جی ہاں ایک ایسی ناول کی کتاب تھی جس کا نام تماشائے عشق ہے ناصر ملک اس کے رائٹرس ہیں بہت سارے لوگوں نے سختی سے تجویز کیا ہمیں اس بات پر اس کتاب کو پڑھنے کے لیے لیکن میں نے پڑھا لیکن مجھے کچھ خاص اس میں نہیں لگا اس لیے مجھے وہ کتاب پسند نہیں آئی